آج کل ہماری لائف میں بہت ساری دقتیں آ چکی ہیں اور سوشل میڈیا والے الگ الگ الگ بنا کر ڈالتے ہیں مگر اس کے لیے وومنس کے لیے عورتوں کے لیے ایک الگ سی پہچان ہونا چاہیے اور ان کو عزت الگ سے دیے جانا چاہیے کیونکہ ان کا چینل الگ سے بنتا نہیں ہے اور ایک ہی میں جوائن ہو کر چلایا جاتا ہے جس سے کئی ساری دقتیں مل جاتی ہیں عورتوں کو اور ان کو سیکریفائز کرنے میں دقت ہوتی ہے جیسے کہ دلی میں اگر میٹرو چلتی ہے تو ان کا ڈبہ الگ ہوتا ہے ویسے ہی سو سوشل پر ایک الگ سی پہچان بھی ہے اور کئی پرکار کی دقت نہیں آتی ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ الگ پرکار کی دقتوں سے ہم بچ رہے ہیں اور ان کو بھی ایک الگ سی پہچان دے کر ان کو بچانا چاہیے